बिगस्ट अकॉमप्लिशमँट म्हणल्यार आय एम प्रावड ऑफ हांव म्हजे लिडरशिप क्वोलिटिचेर म्हाका खूब प्रावड आसा हांव ल्हान आसतानाच्यान स्कुलांत मोनिटर आसतालो एवरी इयर आनी इवन हायर हायर स्कुलांत सुद्दां हांव हेड बॉय जाल्लो हायर सेंकेड्रीनूय जी एस जाल्लो आनी कॉलेजीनूय हांव कोंकणी डिपार्टमेंटाचो जी एस जालो आनी तेन्ना ते इलेक्शन जाल्ले पयलीं सुद्दां इलेक्शनां जाल्लीं आनी एक कसो तरी लोकांक म्हज्या बद्दल एक बरो हें आसतालो म्हणून ते म्हाका वॉट करताले म्हाका दिसता ते म्हाका वॉट करताले बिकोज हांव सगळ्यां कडेन फ्रेंडली रावतालो आनी सगळ्यांच्या वाटेन उलयतालो सदांच आनी हेंच एक कारण आसताले तांकां म्हजेर विश्वास आसा आनी तांच्यानी म्हाका कोंकणी डिपार्टमँटाचो जी एस म्हूण निवडून हाडलो तेन्ना आनी तेन्ना जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना एकटो म्हजोच फ्रेंड आसलो तो म्हज्या अगेनस्ट रावलो आनी ते आमचें बरें भाशेन उलोवप जाल्ले पयलीं की बाबा फेर इलेक्शन करया बेश्टें हें करनाका बट ताणें ते आयकुंक ना ते दुसरे वाटेच्यान ताणें थोडीं वायट पावलां घेतलीं मागीर आमची मातशी झगडी जाल्ली बट झगडेचो काय परीणाम म्हजेर जावंक ना बिकोज सगळ्यांक खबर आसलें हांव सत्य उलयतालो आनी ताज्या खातीर हांव निवडून आयलो आनी इवन काउन्सिलांत आमच्या बरे भुरगे आसले थोडे तोवूय तोवूय ताजे खूब जाण फ्रेंड्स आसले सो ते काउन्सिला मदी सुद्दां एक मदी हें जाल्ली भानगडी जाल्यो म्हणल्यार डिफरन्स ऑफ ओपिनीयन जाल्ले बट सगळ्यांक वांगडा घेवन हांवें काम म्हणून हांव परतो चॅरमेन जालो सो हें जें एक अशें आसा तातूंत हांव स्वताचे म्हाका अभिमान आसा आनी हाज्या हाज्या अतिरिक्त आनी खुबशें अशें आसा जे म्हाका दिसता फक्त शिक्षणान ना शिक्षणा शिवाय बाकिच्या खूब हातून हांवें म्हज्या कलेन म्हणनाका अशें खूब हातून म्हजे हांवें वयर सरला ताका लागून ताजेर सुद्दां म्हाका एक अभिमान आसा